हेलो जय झूलेलाल हा हा ॿुधायो छा शेवा कयां तव्हांजी हा अच ठीकु आहे घणे साल जी आहे तव्हांजी धीअ अच्छा त साइज कहिड़ो खपे तव्हांखे एक्स एल खपे त एक्स एल में न अॼकल्ह जीअं कोर्डसैट वधीक मतलब हलनि था जेका मॉडर्न बि आहिनि ऐं इन में ॿ टे तरह जी वैराएटियूं कलर अॼकल्ह पेस्टल बि हलनि था जीअं हल्का कलर हूंदा आहिनि तव्हां अची सघंदव ॾिसी सघंदव या मां वाट्सअप ते बि मोकिले सघंदो आहियां तव्हांखे

हा वाट्सअप ते मोकिले छॾदुमि एक्स एल ई ऐं तव्हां बि खपनव त तव्हां बि ॿुधाए छडिजो हा मुंहिजे वटि मीडियम साइज तूं शुरू आहिनि ऐं थ्री एक्स एल ताईं मिली वेंदा मुंहिंजे वटि इहे सॼा साइज पार्टी वेयर थीम जे लाइ मतिलब की छा फ़क्शन आहे वैसे फ़क्शन छा आहे तव्हांजो अच्छा पार्टी फ़क्शन आहे मतिलब वेडिंग जो आहे या वैसे हल्दी मेहंदी अॼकल्ह भई शादी में ॿ टे प्रोग्राम हूंदा आहिनि न अच्छा त इन्हीअ करे वरी थोरो त पुछिणो पवंदो आहे वरी उन ई हिसाब सां मां ॾिखारां तव्हांखे वाट्सअप ते मोकिले सघंदो आहियां या तव्हां अची करे मूंखे टाइम ॾई सघंदव मुंहिंजी मॉर्निंग ॾहे बजे सुबुह जो खुलंदी आहे तव्हां सते ताईं शाम ताईं हूंदा आहियूं असां छुट्टी मनडे क्लोज हूंदो आहे असांजो बाक़ी तव्हां अची सघंदव अगरि भई अपॉइंटमेंट ते बि अची सघंदव की मां तव्हांजे लाइ ओपन करे सघंदो आहियां मनडे जो बि मुंहिंजी मॉडल टाउन में आहे मार्केट आहे जेकी मॉडल टाउन टू उते अची सघंदव तव्हां हा मां तव्हांखे म ईय मुंहिंजी मेट्रो स्टेशन आहे मेट्रो व मॉडल टाउन जो स्टेशन आहे उनजे भरिसां ई आहे बिल्कुलु हा मां पोइ तव्हांखे लाइव लोकेशन हा लाइव लोकेशन मोकिले सघ सघ तव्हांखे चई सघदो आहियां वरी तव्हां अची सघंदा डिस्काउंट मुंहिंजे हिते त भई अञा असां पंहिंजा रेगुलर कस्टमर न बि हूंदव त टेन परसेंट त ॾींदा ई आहियूं अ बाक़ी जीअं नाइट ड्रेस आहिनि ऐं ॿियो वैसे तव्हांखे खपे छा ईय जीअं हिक त पार्टी वेयर ड्रेस तव्हां ॿुधाई मूंखे हा हूअ उहे सभु असांखे अवेलेबिल आहिनि तव्हां अची सघंदव ॾिसणु केतिरे साल जा ॿार आहिनि अच्छा हा उन लाइ बि मिली वेंदा अॼकल्ह मॉडर्न ड्रेस अचनि थियूं वॉर्म आहिनि जेकियूं कोट मतिलबु जीअं स्वेटर वग़ैरह सभु मिली वेंदा जैकेट आहिनि हा हा सभु मिली वेंदा हा हा मिली वेंदा हा सभु मिली वेंदा तव्हां ज़रूर अचो मां तव्हांखे वाट्सअप करे छॾदुमि ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो बाक़ी ॿी कोई इनक्वायरी हुजे त मां तव्हांखे जवाबु ॾेई सघंदो आहियां जय झूलेलाल